میں کپڑے دھوتے وقت بالٹی کا استعمال کرتا ہوں جس سے کم پانی ضائع ہوتا ہے اور واشنگ مشین کے ڈرائر سے ان کو خشک کر لیتا ہوں تاکہ جلدی بھی سوکھ جائیں اور جتنا کم پانی ضائع ہو سکے میں اتنے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے ایک ہی بالٹی سے تین چار درجن کپڑے بھی دھلنے پڑ جاتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہیں تو ممکن ہیں